हाँ अपनी रसोई में विभिन्न बर्तनों का वर्णन कर सकते हैं हमारी रसोई में विभिन्न बर्तनों के बहुत सारे इस्तेमाल हैं जैसे कि हमारे घर में कसैड़ी होती हैं कसैड़ी तीन प्रकार की होती हैं एक तो पीतल की होती है एक एलुमिलियम की होती है एक तांबे की होती है जैसे कि पीतल की कसैड़ी की बात की जाए तो पीतल के बर्तनों में सामानतः पुरानी समय में ज़्यादा खाना पकाना एवं खाया जाता था यह नमक और अम्ल के साथ प्रक्रिया प्रक्रिया करता है इसका खट्टा चीज़ों का यह या अधिक नमक वाली चीज़ों को अधिक मतलब इसमें पकाया या खाना नहीं चाहिए अन्यथा फूड पाइज़िंग हो सकता है पीतल में हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह इससे हमें फूड पाइज़िंग हो सकती है जैसे कि तांबे की बात करते हैं तो तांबे के बर्तनों का उपयोग पुराने ज़माने से किया जाता है प्योर यह है भी पीतल के तरह ही अम्ल और नमक के साथ प्रक्रिया करता है कई बार पकाए जा रहे भोजन में मौजूद ऑर्जेनिक एसिड बर्तनों के साँथ प्रतिक्रिया कर ज़्यादा कॉपर पैदा कर सकते हैं फ़िर जो नुकसानदायक हो सकते हैं अब हम एलुमिलियम की बात करते हैं एलुमिलियम के बर्तनों का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है गर्मी में मिलने पर एलुमिलियम के अणु जल्दी सक्रिय होते हैं और एलुमिलियम ज़्यादा गर्म हो जाते हैं एलुमिलियम के बर्तन में खाना पकाया पकाना स्वास्थ्य के साथ हानिकारक होता है यह भी अम्ल के साथ बहुत ज़्यादा रासायनिक प्रतिक्रिया करता है इसमें इसमें खट इसमें खटाई या अम्लीय सब्ज़ी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अब हम स्टेशील्ड स्टील के बर्तनों का प्रयोग के बारे में बात करेंगे जैसे कि हमारे यहाँ वर्तमान में इस्टील के बर्तनों का ही इस्तेमाल हो रहा है हम हर चीज़ की हम हर चीज़ में स्टील के बर्तनों का ही प्रयोग करते हैं जैसे कि थाली लोटा चम्मच इत्यादि चीज़ों का प्रयोग हम खाना बनाने या खाने के लिए करते हैं जो कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं जैसे कि इस्टील के बर्तनों का प्रयोग वर्तमान में काफ़ी चल रहा है यह एक मिश्रधातु है जो लोहे में कार्बन क्रोमिन और निकेल मिलकर बनाई जाती है इसमें खाना पकाने या बनाने से सेहत का कोई भी नुकसान नहीं होता इसमें बर्तनों का तापमान बहुत जल्दी बढ़ता है और इस्टील के बर्तनों का प्रयोग हम पानी पीने और खाना खाने और खाना बनाने के लिए भी करते हैं इसमें बहुत इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता अब हम लोहे के बर्तनों की बात करते हैं भोजन पकाने और खाने के लिए लोहे के बर्तनों का प्रयोग हर तरह से फ़ायदेमंद होता है इस बर्तनों में इसके बर्तनों में खाना पकाए पकाया जाना भोजन में आयरन की मात्रा अपनेआप बढ़ जाती है और आपको इसका भरपूर पोषण मिलता है सामान्य तौर पर सभी को आयन की आवश्यकता होती है और महिलाओं को खास तौर पर इसकी ज़रूरत होती है इसीलिए हमें सुबह सुबह लोहे के लोटे में पानी पीना चाहिए